जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायाव गोबां रोखोमनि सुबुं संनायनि रोंगौथिफोरखौ आङो फुवारनानै खोन्थानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गासैबो संनाय खावनायफोरखौ गोरलैब्लाबो गोब्राबब्लाबो आङो संनो हाजोबो जेरैहाय अनद्ला ओंख्रि सङोब्ला मारैहाय संजेनो बेफोरखौबो आङो रोंगौ जेरै अनद्ला ओंख्रि सङोब्ला अनद्लाखौ ओरैनो अनद्ला गोजा संनाय जाया बेखौ गोथाव खालामनो थाखाय दाउफोर होनाय जायो मेवाय होनाय जायो बेनिफ्राय बे अनद्ला ओंख्रिखौ संनाय जायो जेरैहाय सिगाङावनो नोङो दाउ मेवाय बेफोरखौ रेडि खालामनानै लाबाय बेनिफ्राय एवबाय एसे मोजाङै एवनानै दै होबाय दैखौ गोदौहोनायनि उनाव माइरंखौ उवालाव देनानै गुन्दै खालामनानै लानानै बेखौ जेला दैया गोदौवो अब्ला दैयाव होबाय माइरं गुन्दैखौ बेनिफ्राय अनद्ला ओंख्रि जाबाय आरो बेनि उनाव बे अनद्ला ओंख्रिखौ साबसिन गोथावसिन खालामनो थाखाय जेला अनद्लाया मोननोसै अब्ला जोङो खारै होनाय जायो आरो जेला बे खारै होनानै गासैबो थाग थिग जायोब्ला जोङो अनद्लाखौ खांनाय जायो आरो बेबायदिनो जेरै नारजि ओंख्रि संनाय बेफोरबो बेबायदिनो नारजि ओंख्रिया गोखा आरो बे गोखाखौ जोङो जानो मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय बे नारजि ओंख्रिखौबो गाव गोजा संनाय जाया जेरैहाय अमा बेदरफोर एबा बिदिनो माबा मोनसे होनानै संनाय जायो बेखौबो बेबायदिनो सिगाङाव मोजाङै सुनानै सायनानै सोमनानै लाबाय आरो बेनि गोखाखौ माखासे गैया खालामनो थाखाय रुगारनाय जायो बेनि उनाव मोजाङै बेखौ रुयो आरो जोङो बेखौ गेब्लेहोनानै जानाय जायो दा बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोङो बेखौ साग्लिनांगौ आरो बेनि उनाव जेला साग्लिनानै बे नारजिया गेब्लेजोबो अब्ला अमा बेदरफोरखौ एवनानै जोङो होसननाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो खारै होनानै बेखौ जोङो मोजाङैनो संनानै लानाय जायो जेरैहाय बेफोर ओंख्रिखौ अनद्ला आरो नारजि बेफोर ओंख्रि संनाया गोब्राब गोरलै नङा दा बे ओंख्रिखौ बांसिन मानसियानो संनो हाया एबा रोङा दा बेफोरखौ आङो संनो हाजोबो आरो गोबांथार ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय बेबायदिनो जोगोनार बिजौफोर दिंखियाफोर बेफोरोखौबो खानानै मोजाङै एवनानै संनाय जायो बेफोरबो मोजां गोबांथार जोंनि जानायाव जेरैहाय खुम्ब्राफोर दङ खुम्ब्राफोरखौबो बेबायदिनो मोजाङै एबा गोथाव जानो थाखाय नाफोर एबा दाउफोरजों संनाय जायो बेफोरबो बारा गोब्राब नङा संनो खुम्ब्रा ओंख्रिफ्रा एसे गोरलैयानो दा